جب صبح صبح میں سو کر اٹھتی ہوں تب میں باغ کی طرف جاتی ہوں اور جب میں پھول کو کھلتے ہوئے دیکھتی ہوں الگ الگ طرح کے رنگ برنگے پھولوں کو میں دیکھتی ہوں تو مجھے اتنا اچھا محسوس ہوتا ہے کہ مطلب میں نے اتنے سال محنت کرنے کے بعد مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اتنی محنت کرنے کے بعد مجھے یہ دیکھنے کو ملتا ہے اتنی خوشی ہوتی ہے نا کہ جب وہ کھلتے ہیں اتنے پیارے اتنے خوبصورت لگتے ہیں کہ ایسا دل کرتا ہے کہ بس یہیں بیٹھے رہو اور یہیں گھومتے رہو کہ میں نے اتنی محنت کی تھی ان کے لیے ان کو ان کو پانی دینا صبح ہر چیز کا دھیان رکھنا بارش کا پانی ملنا اور اتنے پیارے پیارے روز جب میں ان کو اتنا کھلتا ہوا دیکھتی ہوں نا تو مجھے اتنا اتنی خوشی ہوتی ہے نا تو اتنا محسوس ہوتا ہے اتنی خوشبو سی آتی ہے ایسا لگتا ہے کہ بس ان کو ہی دیکھتی رہوں الگ الگ طرح کے میرے باغ میں طرح کے پھول ہیں جب بھی کوئی جاتا ہے تو ہر کوئی وہاں اس کو آنے کا من ہی نہیں کرتا اس کو اتنی اچھا لگتا ہے وہ اتنا اچھا لگتا ہے وہ اتنے خوبصورت لگتے ہیں پھول گلاب سب کہتے ہیں اتنے خوبصورت ہیں سب کے اتنا دل لگتا ہے اور مجھے تو اتنا اچھا لگتا ہے جب بھی میں اپنے محنت کو دیکھتی ہوں تو نا تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے نا اچھا محسوس ہوتا ہے نا کہ یہ میری محنت ہے میں نے اتنی محنت کرنے کے بعد اتنے پیارے پیارے مجھے اتنی پیارے گلاب دیکھنے کو ملتے ہیں الگ الگ طرح کے پھول دیکھنے کو مل رہے جبکہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھے میں نے سوچا نہیں تھا کہ اتنے خوبصورت اتنے خوبصورت لگیں گے اتنے پیارے لگتے ہیں اتنا پیارا باغ ہے میرا ایسا لگتا ہے کہ سب جب بھی کوئی آتا ہے نا سب کہتا ہے کہ یہ تم نے اتنی محنت کی ہے میں نے بولا ہاں یہ میری اتنی محنت کرنے کے بعد ہی اتنا پیارے اتنے پھول اتنے پیارے ہیں دل کرتا ہے بس دیکھتے رہو مجھے اتنا اچھا محسوس ہوتا ہے آج میں اتنی خوش ہوں جب بھی میں جاتی ہوں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور میں جب بھی صبح صبح اٹھی ہوں نا تو سب سے پہلے میں وہیں جاتی ہوں کیونکہ مجھے سب سے اچھا وہیں لگتا ہے مجھے وہیں خوشی ہوتی ہے محسوس ہوتا ہے مجھے اچھا محسوس ہوتا ہے